ٹھنڈی کا موسم بہت پسند ہے مجھے کیونکہ اس میں آدمی ہم بہت آرام سے سو پاتے ہیں لائٹ جائے یا آئے اس سے کوئی ٹینشن نہیں اپنا کمبل اوڑھے اور آرام سے سو گئے اور ٹھنڈی میں رات بھی لمبی ہوتی ہے تو نیند پورا ہو جاتا ہے تو اسی لیے اور ٹھنڈی میں کھانے پینے میں بھی اچھا لگتا ہے اور کام وام میں بھی نہیں جانا پڑتا ہے اپنا گھر میں رہیے اندر ہی اندر بس اسی لیے اور کپڑے بھی گرم پہن کے رہیے اور اس سے ہو پھر آگ الاؤ آگ لگا لیجیے لکڑی سے اور اپنا بیٹھ کے اپنا ہاتھ گرم کرتے رہیے سیکتے رہیے ٹھنڈی کے موسم میں چائے اور پکوڑی اور اچّھا لگتا ہے اسی لیے مجھے ٹھنڈی کا ہی موسم اچھا لگتا ہے